जोंनि बर' रावाथ' गोदोनिफ्रयनो दङ जेनेबा हारिमु राव जेनेबा गोदो आबै आबौनिफ्रयनो बर' रावा बर'आवनो दंखायो आरोना ओमफ्राय बर'आवथ' जेन'बा बिदिनो बर' हारिनि हारियावथ' जेनेबा बर' निउजावबो जेनेबा दा टिभि निउज फ्रावबो बर' रावजों निउज रायलायनाय नुयो ओमफ्राय बर' जेनेबा बर' खनथाइ बर' गियान बिगियान बिदि लिरनाय गासिबो दा आरो मेट्रिक फरिखा होनायफोरावबो जेनेबा बर' रावजोंनो जाबाय जोंनि गोदोनि आबै आबौनि बर' राव गोदोनिफ्रायनो जेन'बा जों दा बर' रावाव सोलिबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनो जों दा रायलायगासिनो बर' रावावनो